हैलो जी भैया हमको ना कटहल का बीज लेना है कैसे हैं जी हमको हर रेट में लेना है कितना है जी उससे कम रेंज का नहीं है और प्याज़ का बीज कितने का है पाँच सौ चालीस रुपये उससे कम रेंज का नहीं है सर ज़्यादा ही रेंज वाला है इतना कम दस बीस कम नहीं होगा ओके क्या और गोभी का भी जी तो वह हमको पाँच के जी लेना है तो थोड़ा सा कम कर देते कम नहीं होगा ओके तो ठीक है पाँच के जी भिजवा दीजिएगा को भी का बीज और कटहल क्या उसके बाद कटहल का बीज भिजवा दीजिएगा दस के जी और प्याज़ का बीज भिजवा दीजिएगा दो के जी जी हाँ भिंडी भी लेना है और बैंगन का भी लेना है उस सबका कितना रेंज है भिंडी का कितना रेंज है और बैंगन का ठीक है तो बैंगन का भिजवा दीजिएगा तीन के जी और भिंडी का भिजवा दीजिएगा दू के जी कितना हुआ पेमेंट ठीक है भईया तो भिजवा दीजिएगा हम पैसा पेमेंट कर देंगे नहीं कोई आधा घंटा लेगा सामान आएगा तभी तो पेमेंट करेंगे कितना हुआ है ठीक है तो पाँच हज़ार पाँच हज़ार ना आपको हम और ढाई हज़ार भेज देंगे और ढाई हज़ार आने के बाद भेजेंगे ओके